मुंहिंजो शौंक़ु बचपन खां ई ऐं मतिलबु चित्रकारी करण जो कंहिंखे ॾिसंदी हुअसि इलाही मन थिंदो की की मां बि ठाहियां मां बि ठाहियां पर क्लास फ़िफ़्थ में मूंखे टीचर इलाही सुठी मिली बढ़िया मिली त हुनज़ी हुनखे शौंक़ु खे ॾिसी करे मुंहींजो मन ॿियो वधी वियो चित्रकारी करण जो ऐं मुंहिंजी टीचर जेकी इलाही सुठी हुई हूअ मूंखे असांखे हिकु हिकु ॿार खे घुराए के पां वटि ॿीहारे करे गुल सेखारींदी हुई ऐं कस ऐं ॿियो फ़ोटो वगै़रह ठाहिण सेखारींदी कंदी हुई ऐं सुठे ढंग सां इलाही सुठे ढंग सां सेखारी ईज़ी तरीक़े सां सेखारी सरल तरीके सां सेखाईं जंहिंसां मुंहिंजो शौंक़ु वधंदो रहियो वधंदो रहियो ऐं ॿियो कलर भले सुठे ढंग सां हू कराईंदी हुई हिकु हिकु हथु पकिड़े करे असांजो कलर कराईंदी हुई टीचर ऐं ॿियो शेड टूटता बि सुठा सुठा कराईंदी हुई ऐं गुल जा कलर जेका कराईंदी हिक खां हिकु बढ़िया बढ़िया कराईंदी लॻंदो हो जीअं ऑर्जिनल ओर्जि ऑर्जिनल कलर आहे गुल लेकिन उहो शौंक़ु ॾिसी ॾिसी करे इलाही वधंदो रहियो मुंहिंजो ऐं टीचर बि असांखे शाबाशी ॾींदी रहंदी हुई की अॻियां ॿियो वधो ॿियो वधो असीं वधंदा रहियासीं ऐं हिकु दफ़ो़ इलाही शौंक़ु सां वही करे चित्रकारी कही ऐं हिक ई कॉपी में ठाहींदा हुआसीं वॉटर कलर सां हिक खां हिक शइ ठाहींदा हुआसीं ऐं रोज गुड मिलंदो हो वैरी गुड मिलंदो हुन सां ॿियो शौंक़ु वधंदो रहियो की ॿियो सुठो मिले ॿियो सुठो मिले त हिन सां वधंदे वधी करे माण्हू अॻियां वधी वियो पोइ वरी क्लास वरिता प्रोफ़ेशनल क्लास वरिता हुन क्लास में असीं वे मां वेंदी विस ऐं सेखंदी विस हिक खां हिक लेकिन हो क्लास जी जेकी टीचर हुई उहा बि इलाही सुठी टीचर हुई उन बि इलाही सुठो मुंहिजो वधायो मन ऐं चवंदी हुई ॿियो तूं सुठो कर ॿियो तूं सुठो कर त मां ॿियो सुठो कंदी वईसि कंदी वईसि ऐं हू मूंखां कराईंदी वई कराईंदी वई त हीअं करे मां अॻियां वधंदी रईसि ऐं सुठो सुठो कंदी रईसि पोइ पंहिंजे घरवारानि खे ॾेखारींदी हुइसि पंहिंजे माउ पीउ खे हू बि शाबाशी ॾींदा हुआ वाह तूं त सुठो ठाहियो अथई केतिरो बढ़िया ठाहियो अथई लॻे थो जीअं असुल आहे नकली त लॻे ई कोन्ह थो पोइ मां वधंदी रईसि इनमें ऐं अॻियां कलर बि कंदी रईसि मुंहिंजा माउ पीउ मूंखे कलर वठी करे बि ईंदा हुआ ॾींदा हुआ ऐं मूंखे सुठा सुठा ब्रश बि वठी करे ॾींदा हुआ पैंसिलूं बि तरीक़े तरीक़े जूं वठी करे ॾींदा हुआ व ऐं मां हुन सां कंदी रहियसि मुहिंजो मुंहिंजो शौंक़ु जेको आहे पंहिंजे टीचर खां पंहिंजे घरवारनि खां मुंहिंजो वधंदो रहियो वधंदो रहियो पोइ अॻियां की मां शादी करे वईसि त पतो पियो कू मुंहिजो मुड़स बि सुठो थो ठाहे चित्रकारी हू त इलाही बढ़िया ठाहींदो मूंखां इलाही बढ़िया ठाहे पियो त पोइ हुनखे ॾिसी करे मुंहिंजो ॿियो मन थी वियो त मां ॿियो वधण लॻियसि पोइ वरी असांजे घर में नंढड़ा ॿार हूंदा हुआ पोइ हुनजो असीं ठाहींदा हुआसीं पोइ सेखारींदा हुआसीं पोइ हीअं करे मां वधंदा रहियासीं वधंदी वईसि पोइ वरी मूं क्लासूं श चालू करे छॾियूं ऐं क्लासुनि में मां सभिनि खे सेखारण लॻियसि ऐं हीअं ई मुंहिंजो मनोॿल वधंदो रहुयो ऐं मां सुठे में सुठो कंदी रईसि